गोंयांत जेन्ना पुर्तूगीज आयले बाटाबाटी वेळार तांचें जेवण खाण गोंयच्या हिंदू जेवणा खाणां भितर मेळ्ळें तेन्ना आमकां जाणवता मोदक आनी मोमोज हांच्या भितरलीं नातीं मोदक आनी मोमोज हें सलयन जेवण दोनूय दिसपाक सारकींच आसात पूण लागतना मात रुचीक वेगळीं आसात मोमोज हातूंत चिक्कन आनी वेगळीच तरेचीं तिखसाण आसा पूण मोदक हें रुचीक लागतना गोड आसता तातूंत सय आनी गोड घालतात आनी तें तेलांत बाजून काडटात तशेंच मोमोज हे भाजून काडिनात तर ते उबेन शिजयतात